हैलो आं में पीए साह्ब बोल्ला ना सनाओ अंजी अच्छा आं अच्छा ते आं में ओह्दे उप्पर गल्ल कीती दी ऐ दफ्तर इप्लीकेशन दिती थुआढ़े बारै च अग्गें थुहानू दे पुल बनाई दित्ते हे हून कोई करने आं कोई होर इंतजाम थुआढ़ा फिर आने जाने दा ठीक ऐ आं जल्दी फिर असें उप्पर एप्लीकेशन दिती आं उप्पर अं आं ओह् ते ऐही हून असें दिती ही ना एप्लीकेशन उप्परा ऑर्डर आह्ग ते भी थुआढ़ा उप्परा होर इंतजाम करी लैगे ठीक ऐ ते एह् टेंशन निं लैओ तुस